हम बकरी पोसै छियै बहुत अच्छा लागै हइ अपन खिएबै पिएबै छियै नहि कहूँ बूलै टहलै लए जाइ छियै हमर टाइम पास होइ हइ खूब अच्छा लागै हइ बकरी बच्चा ओकरे घास भुस्सा करै छियै दर्रा उर्रा खिएबै छियै पैसा कौड़ी होइ हइ कमाए धमाए छियै वहए करै छियै काम धन्धा वहए बकरीके घास आनली खिएली चट्टी बान्हली बच्चा सभके दूध पिलैली मे रखली झाॅंपि पोइतके अच्छा से झाॅंपि पोइतके रखली ठंडा नहि लागल खूब अच्छा से प्यारा से पोसै छी प्यार से रखै छी यहए सभ होइ हइ पोसै छियै कहूँ नहि ककरो अंगना घर अपन टाइम पास करै छियै अपन रहै छै कनहु नहि जाइ छी अपन बकरी छकरीके लऽके अपन रहै छी ठीक है सर